लेखनके जहाँ तक प्रश्न छै तऽ लेखन तऽ सभसँ रुचिक सभ व्यक्तिके प्रायः हम अपनेसँ अन्दाज करय छी जे सभके अपन मातृभाषा मैथिली जे छनि वएह लिखैत नीक लगैत हेतनि आओर जते दिन तक पत्र पत्रकारिता चलय छलै तऽ मैथिलियेमे हमरा लोकनि पत्र पत्रकारितावला कार्य करय छलौहँ तखन मैथिलियेके हम बुझय छी जे मने लिखलासँ हमर सबके जब को लेखन क्रिया सेहो थोड़े मजबूत रहत आओर तै दुआरे जँ कोनो चीज लिखी तऽ अपना मैथिलियेमे लिखबाक चेष्टा करबाक चेष्टा राखी